हैलो मैम आपको मतलब स्पोर्ट सीखा में मतलब स्पोर्ट सिखाते हैं ना अच्छा आपका नाम क्या है हाँ कोच हो ना कहाँ का मतलब आप कहाँ कहाँ मतलब कोच मतलब किस किस डिस्ट्रिक में जाते हो खेलने

क्या क्या सिखाते है क्रिकेट हॉकी यह कबड्डी फुटबॉल सब सिखाते क्या अच्छा तो कुछ मतलब किस टाइम में क्या क्या सिखाते है तब उसका मैम तो मैम जैसे फुटबॉल का सुबह में कहते है इसका असर मतलब इस फुटबॉल में फुटबॉल का भी ट्रैनिंग करते सुबह में तो इसका इसका पैसा कितना लगता हैं चार्ज

यह कोर्स कोर्स का कोर्स का कोर्स का ना अच्छा क्रिकेट का क्रिकेट कितने टाइम में सिखाते हैं यह कितने टाइम में है इसका टाइमिंग कितने टाइम लेते हैं इसका चार हज़ार लेते हैं ना अच्छा यह कहाँ का यह इसका मतलब यह कहाँ का कहाँ कहाँ सिखाते हैं क्रिकेट का अलग अलग डिस्ट्रिक रखते है आप फुटबॉल का अलग रखते ना छा हॉकी यार भी सिखाते हैं हॉकी हॉकी यार

अच्छा इसका टाइमिंग क्या है यह कौन अच्छा आपके कोच में कितने आदमी है

सिखाने वाला कोच पाँच हुआ ना वह तो हम क्रिकेट खेलना पसंद करेंगे अच्छा तो यह मतलब कि कितना लगेगा हम लोग हम लोग का ऐसे तो बहुत है मेरे दोस्त बहुत हैं लेकिन आ जाएँगे वही दस बारह

ठीक है ठीक है थैंक यू